दिनै आंना ओंखाम ओंख्रि जाग्रा संग्रा खावग्रा आंना दङ जाहैबाय मानसि बुरजायाव थौ गिदिर आरो मानसि एसेयाव थौ फिसा सारायाबो गिदिर दं फिसा दं आरो खोस्लियाबो थामानिबो दं चिलबारनिबो दं ओमफाय बेखौ आङो बाहायो जाहैबाय मानसि एसेयाव थौ फिसा फिसाखौ साराय फिसा थौ फिसा बेहाय सङो खोस्लिखौबो चिलबारजों एरो मानसि एसेयाव एमफाय मानसि बुदजाबा थौ गिदिराव सङो आलासि फैबा आरो नखराव बुदजा मानसि जाबा ओमफाय सारायबो गिदिराव सङो ओंख्रिखौ भाजाखौ एसे फिसाहाङाव सङो आङो ओमफाय जोंहा आलासि फैयोबा मानसिफोर फैयोबा बेदिनो थोर्सियाबो थामानि दं ओमफाय चिलबारनिबो दङ स्टिलनि बिखौ मानसि बुरजाबा स्टिल थोर्सिखौ बाहायनाय जायो ओमफाय जोंहा नखराव एसेल'बा आरो थोर्सि कासानि थोर्सिखौ जायो जोंहा नखराव बिमा फिसा फिफानो बेयो जाहैबाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां जेबो खहा जाया बिनि थाखायनो जायो जोंहा मानसि बुरजाबाल' थोर्सि स्टिलखौ बाहायनाय जायो बिदिनो देहानि थाखाय मोजां नालाय थो कासानि थोर्सिया जेबो कम्प्लेन जाया आरो औवानि मानसि बुरजायाव औवानि खोस्लि बा ओंखाम एरखावग्रा खादौ बानायो औवाखौ सागं बानायो बिसोरो जेबो देहानि थाखाय जेबो कम्प्लेन जाया बिदि जानाय जायो